गुबुन नोगोरमानि फरायसालिफोरजों गामि गामि बा फिसा नोगोरफोरनि फरायसालिफोरनि बा फरायसालिफोरजों रुजुनानै नायोब्ला बिसिनि सोमोन्दोफ्रा आलादा आलादा बा गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो जोङो बांसिनानो नोगोरमाफोराव इंग्लिश मेदियाम बा गोजौ थाखोनि रावफोरनि सोलोंथाइ लानायखौ जोङो नुनो मोनो मोन्थिनो मोनो गामि ओनसोलाव बांसिनानो बिमा रावजों सोलोंथाइखौ लायो आरो बेजोंनो जोबोद दावगानायखौ जोङो नुनो मोन्दों गामि बा लकेल गामि ओनसोलफोराव बा लकेल ओनसोलाव बे बिमा रावजों सोलोंनानै गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बेनि गेजेराव बा नोगोरमा बा गामिफोरनि गेजेरनि जे सोलोंथाइ लानाय बा फरायसालिफोरनि रुजुनायखौ नायबाथाय बेनो गामिफोराव फोरोंगिरिफोरनि खोब खम फोरोंगिरिफोरखौ खोब खम नुनो मोनो आरो नोगोरफ्राव नांनायमानि फोरोंगिरि नांनाय मानि फोरोंगिरिखौ मोन्नायनि थाखाय नोगोरफोराव बेनि सोलोंथाइ लानाया साबसिन जायो आरो